म्हाका बेंकेन क्षेत्रांत काम करपाक आवडटलें बेंकेन काम करता आसतना ते एक देश सेवा अशें मानून काम करूं जाय झोटून काम करूं जाय जे लोक थंय म्हणजे कश्टमर जें गिरायक बेंकेन येता तांकां सगळे बेंकेचे कायदे खबर आसना सो आमी एकाले बेंकेचे तर्फ शब्द वापरतात अशें करपाचे तुवेंन तें करपाचें तुवेंन ते शब्द तांकां समजना सो तांकां ते समजून सांगपाचे अशें म्हणल्यार कितें तें म्हणल्यार कितें सो तुज्या पयशांचे कितें करूंक जाय हें तांकां विचारून तांकां जाय तशें करून दिवप आदर्श म्हज्या मुखार आसा म्हणजे जे जे लोक येतात तांचे पयशे आमी कशे बऱ्या तरेन सांबाळूंक शकता तांचे पयशे कशे तरेन दवरल्यार तांकां फुडार तांचो कसो बरो जावं येता हें तांकां समजून सांगप किंवा तांचो पयशे कशे दवरल्यार हें करता ताचो अभ्यास करप आनी मागीर तांकां सांगप सो हो म्हाका बेंकेन जो कोण काम करता तांणे करचें शें दिसता की कोणय आयलो तुज्या पयशांचे म्हाका कितें लागलां सो तूं घाल म्हणटा हावें घाले तुवें ते करू काड म्हणले काडले अशें न्ही किंव कित्यार तर तांकां बेंकेन कसल्यो कसल्यो स्किमी आसा कितें कितें करूं शकता बेंकेन आमी पयशांचें केन्ना पयशे काडूंक शकता केन्ना दवरूं शकता हांव अमके तरेन केल्यार तांकां जे कळंतर मेळटा तें कमी मेळचें ना किंवा अशे तरेन केल्यार तांकां चड मेळटलें हें सगळें तांकां समजून सांगूं जाय म्हणजेच आमी बेंकेन काम करून लोकांची सेवा केली अशें जाता मना पासून हें केल्यार समाधान मेळटा आमी माना पासून काम केले म्हणून आनी दुसरो जो मनीस येता ताकाय आनंद जाता हो म्हजे तकले मुखार एक आदर्श आसा